हैलौ तुस मिशो कंपनी चा बोलै ने मैं माही उधमपुरै चूं बोलै नी मैं थुआढ़ी कंपनी चा इक घड़ी मंगाई ही जेह्की मिकी बड़ी शैल लग्गी ही ते ओह् ह्ल्ली तक मिकी मिली नि ऐ ते ओह्दा मिकी शौ करै दी थुआढ़ी ऐप की ओह् मिली गेदी ऐ ते मिकी मिली नि ऐ हून ह्ल्ली तक ते में पैसे बी होरे देई दित्ते आनलाइन पेमेंट करी दित्ती मैं ओह्दी ते हून मिकी ओह घड़ी चाहिदी ते हून तुस दिक्खो के हून तुस केह् करना ओह्दी घड़ी देनी ऐ जां मिकी मेरे पैसे बापिस करने ते मिकी मेरे पैह् ते मिकी मेरी घड़ी ते चाहिदी ते में पैसे बी देई दित्ते